میں زیادہ تر تصویریں لینے کے لیے ڈی ایس ایل آر کا استعمال کرتی ہوں کیونکہ اس میں تصویریں ایک دم اصلی کے جیسے آتی ہیں جیسے ہم سامنے چیز کو دیکھ رہے ہیں اس میں ویسا ہی نظر آتا ہے اور اگر کبھی ہم تصویروں کو زوم کر کے دیکھیں تو بھی اس میں جو ہے کچھ کمی نہیں ہوتی ایک دم اچھے سے آ جاتی ہیں اور اس میں بہت زیادہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں بہت اچھے سے تصویریں بہت زیادہ اچھی طریقے سے تصویریں آ جاتی ہیں اس لیے میں زیادہ تر ڈی ایس ایل آر کا استعمال کرتی ہوں اس میں میں تصویریں بھی لے سکتی ہوں اس سے میں ویڈیو وغیرہ بھی بنا سکتی ہوں اور اک چھوٹی اک بڑی سی چیز کو اک چھوٹی سے چیز میں اس کو کیپچر کر سکتے ہیں اور وہ کیمرہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اس لیے میں اسی کا استعمال کرتی ہوں